अ'ऊं सुमित ग्रां रआसी दा बोल्ला ना अ 'ऊं गल्ल करनेआं हुन खेलने उप्पर पैह्ले दौर ऐसा हा कि लोक अपने बच्चें गी अपने मतलब खेलने गी बड़े बड़ा रोक थाम करदे हे कोई बच्चा खेढने जन्दा हा जां अग्गै पिच्छै कोई पार्टिसिपेट जां कुतै ओह् करदा हा उनेई रोकेआ गेदा होंदा हा कि फ्ही खेढियै तुसें केह् करना अपना कम्म करो एह् करो ओह् करो ते हुन अगर दिक्खेआ जा हुन ऐसा होई दा हुन देश बिच सारे खेढने च इक ना सब तों पैह्ले नंबर उप्पर आह्नेआ गेआ ओह्दे कन्नै केह् होआ साढ़े खलाड़ी बड़ी इक पैहचान थ्होई ऐ और बड़े हारे साढ़े खलाड़ी जेह्के ते अपने घरोआं निकलियै अपने पैरें पर खड़ोए खेलने दे कारण ते आऊं अपने ग्रां दी गल्ल करां ते असेईं साढ़े पैह्ले इत्थैं ग्रां विच खेलने दा ते पैह्ले इत्थें खेलने दा कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम जि'यां आक्खी सकदा हां ते बस स्पोर्ट्स दा कोई ओह् नेईं ऐ हा इत्थें सैंटर नि ऐ हे पर हुन ऐसा होई दा गोरमैंट हर ग्रां बिच हर हर जिले बिच इक अपना स्पोर्ट्स दा सैंटर बना दी जेह्दे कारण साढ़े बड़े सारे बच्चे जेह्ड़ा खेलने बिच रूचि लै दे उ'नेंई खेलने च रूचि लैना पसंद आवा दा और अपना फिटनेस अपने अपने शरीर गल्ला ओह् बड़ा इक अपना इक जोगदान दिया दे हुन अपने ग्रां दी गल्ल करना ते इत्थै इक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गेआ सरकार द्वारा बड़ी अच्छी फैसिलिटी दित्ती जेह्दे बिच हर इक खेल

बास्केट' बाल होई गेआ अपने बाल्ली बाल होई गेआ खो खो होई गेआ कबड्डी होई गेई तुस रनिंग करी सकदे हर इक खेल मतलब इक स्पोर्ट्स उत्थे स्टेडियम च खेलेया गे' जन्दा ऐ हर बच्चे जेह्के खुशी खुशी अपने आप ही उत्थे एन्जाय इक अपना खुशी खुशी खेलदे और उस्सी एन्जाय करदे ते स्पोर्ट्स जेह्का अज्ज दे जमाने बिच खेल खेल इक ऐसा ओह् इक योगा बनी दा ऐ जेह्के लाइफ ही मतलब अपने जीवन ही जीने गल्ला इक बहुत बड़ा बड्डा अधार बनी गेदा